सबसे पहिले तऽ हम ई बतबै ला चाहब जे हमर काज छी हमर प्रोफेशन छी टीचिंग करनाइ एहिके अलावा अतिरिक्त हमरा जे समय मिलैया ओहि समयमे हम आध्यत्मिक से जुड़ल छी तऽ आध्यात्मिक विचार आध्यात्मिक प्रेरणाके प्रवाह हम समाजके युवा पीढ़ी होइ छै जे वृद्ध सज्जन होइ छै हुनका सभकेँ हम दै छी एहिमे बड़ा ही हमरा आनन्द आबैया बड़ा ही हमरा रुचि अछि एहि सभ चीजमे आओर जहाँ तक सवाल छै कि आध्यात्मिकताके बाद हम टीचिंगसे जुड़ल छी तऽ हम बच्चा सभकेँ इहो सलाह दै छी अपना जीवन केना जीवै अहाँ अहाँ ओहि केहन कारणसे अहाँ संसारमे एलैऐ हँ भगवान अहाँकेँ किआ संसारमे भेजलक हँ एहिके लिए अहाँ की कऽ रहल छी सङ्गीत एहिके अलावा करै छी हम तबला बजबै छी ढोलक बजबै छी सङ्गीत भी करै छी काजके अलावा और बेसी हम समाजके ई सिखबै ला चाहै छिऐ जे आध्यात्मिकता की छी इन्सान अहाँ संसारमे किआ एलिऐ हँ अहाँके उदेश्य की छै ई हम करै छी अपन काजके अतिरिक्त